जेबर बला बाबू छियै हँ की कहै छै हमरा जेबर लैके छै हमरा घरमे विवाह छीकै तऽ हम लेबै पचास हजारके लेबै चीज ओकर बाद हँ तऽ की कहै छै सिकरी बनबेबै या सिक्का बनबेबै हाथके अङ्गुठी बनबेबै कगन बनबेबै टीका बनबेबै

बीस हजार कान बलाके खूब नीक रहतै टीका मनटीक्का कतेकमे बनाय देबै हमरा बीस से ऊपरके मनटीका नहि बनबाबैके छै अपनेके सोना चाँदी नीक रहै ने हइ आब जे बढ़िऑं नीक लोग छै जेकरा बूझय लए आबै छै तेकरा लैके हम्मे साँझ आयब हाथके कङ्गनो बनबैके हइ आबै छी ठीक छै हम साँझके आबै छी